हेल्ल' ओइ बायदेव माबोरै दं खबर लाहरदोंमोनहां

मा मा गायदों मा मा फिथाइ बायगोनथ' आरो जोंनाव मोजां बुस्तुखौनो मोनाना मा मा गायदों ओरैनो

बेसेबां बेसेबांसो ओरैनो आंनोथ' बे बेफोरखौनो लाबोगोन आङो थांबा ओरैनो केजि बेसेबांसो लागोन

आरो माबायालाय बैग्रिफोरा

आरो स्ट्र'बेरियालाय स्ट्र'बेरिया जोंनावथ' ब्रैजौआनो जोंनियाव ब्रैजौ

मैगं थाइगंफोराबो मोजां सुवादा जायोना अ कल दङ नामा बायद' खाथियाव खुसेरनि जुइस जुइसफोर मोनो ना जुइसफोर फानफैयोना दाना खुसेर बिदै टाउननिफ्राय

दानिया सुबिदा जाजोबथारबाय ने बायद' लामा सामा जोंनावथ' गोलोमनाय गोजांनायफ्राथ' बिदिनोसै बोथोरना माबानानै जोंनावथ' आरो बिदिनो बाराद्राय बेफोरखौ खेति खालामाखै नालाय खेति मोना बिदि आरो जेसेबां माबायो एसेबां गोजाननिफ्राय लाबोनाय जोबोर क'स्टलि जायो आरो बेसेनफ्रा बारा जायो आरो जोंनाव

दे थांबा लायगोन आङो देह आङो कन्टेक्ट खालामहरनोसै बायद' देह न'आवनो दङबाथ' आं बेनिफ्राय लाना फैगोन आरो हा औ जागोन जागोन जागोन देह जागोन देह दोननोसै होनबा दे देह उनाव लोगो मोनगोन